जोंनि जों बर'फ्रालाय नार्जि ओंख्रिबो जाखायो आरो खा खारै ओंख्रि जायोना बर'फ्रा अमा बेदर अमा बेदर जायो अमा बेदरखौ माजोंं माजों जायो मैथाजोंबो जायो जों आरो जेजोंबो जायो आरो अनला अनलाखौ अमा बेदरजोंबो जायोना नार्जिखौबो नाफामजोंबो जाजायो आरो जेजोंबो जाजायो नार्जियाबो आरो बे बे संनाय खावनायखौ जोङो आङो दिनै बिमा बिफानिफ्राय रोंदों आरो मालायाबो फोरोङाखै बि बिमा फिफा संनायखौ नायनानै जोङो रोंदों आरो बिमा बिफाफ्रा नै बेदि बे खारैखौ नै बेसे हो आरो बेदरखौ एवग्रोदो एवनानै मोजां एवनानै दै होदो होन्नानै फोरोङो नालाय दा बेवहाय रोंदों आरो नार्जि ओंख्रि संनाय अमा बेदर संनाय उन्दैनिफ्राय आरो सोलोङाबा एसेसो रोंनानै थायाबा माबायाना सोलोंथाराबा रोङा दा बिदि आरो ओमफ्राय दा जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो संनाय खावनायखौ आरो बिमा बिफानिफ्राय रोंजोबदों आरो सोलोंबोबाय मा दिनै फाजा फुजा एवनाय बायदिसिना आलु फाजानो माबा अमा बेदर माबा मैसो बेदर मैसो बेदर एवनाय आरो दाव फाजा एवनाय जों अनेगखौबो दा रोंबो जोबबाय आरो दा फिसाफ्राबो जोंनि फिसाफ्राबो रोंनांसिगोन एबाराव संनाय खावनायखौ जों दा मा जायो गासिखौबो बानायनानै जाजोबनो हायो जों जोङो नाफाम बानायनानै जायो बायदिसिना आरो आसार उसार बानायनानै जानाय जेखौबो रोंजोब रोंजोबनांगौ जायो रोंजोबबाय आरो बर' मानसिफ्रा जानायाव दा जोङो बिदिनो सङै खावै होनांगौ मा मा संनांगौ मा मा खावनांगौ जों बिदिनो संनानै होबाय एवनांगौखौ एवो संनांगौखौ सङो